सबको खेती तो ज़रूर करना चाइए क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो अनाज नहीं आएगा अनाज नहीं आएगा तो इस देश में कोई खा नहीं सकेगा न हम खाएँगे न देश वाले खा सकेंगे अगर किसान नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा इसलिए खेती करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए सबको खेती करनी चाहिए थोड़ी बहुत